हमको एक कैब बुक करनी थी घूमने के लिए यस मैम वही चाहिए थी रहने के लिए जगह वो भी चाहिए था वो मतलब रूम वूम वगैरह रहना चाहिए था क्योंकि हम हमको ना यहाँ पर पन्द्रह बीस दिन रुकना है मतलब जहाँ यहाँ पर दर्शनीय इस्थल हैं क्या वो वो देखने लायक

तो आप उसका वो बताइए कि कैसी लोकेशन कहाँ पर है ये कहाँ कि किस कहाँ पर कौन सी जगह पर क्या क्या है तो आप उसके हिसाब से हमको बता दीजिए और उसका चार्जेस क्या रहेगा घूमने का फिरने का खाना पीने का जी जी जी तो हमारे साथ हमारे साथ पाँच मेम्बर हैं मैम

घूमने का और कुछ कम हीं हो सकता क्या जी तो हमको आप आप रूम भी दिलाइए और कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाती जी जी तो हमको वही तो कराना है रूम भी बुक कराना है खाने पीने की फुल व्यवस्था तो आप पूरा अरेंजमेंट कर देते तो हमको भी मतलब सुविधा हो जाती घूमने फिरने में थोड़ा सा जी जी जी जी पाँच तो हमारे पाँचों के लगेज है ना मैम

पच्चीस हजार का सब रेश्ट रहने अकेले का या वो उसका घूमने फिरने का सब

जी जी जी और कुछ डिस्काउंट वगैरह

ठीक हे ठीक है धन्यवाद मैम आपने हमें बाइस हजार किया हमको ये डील मंजूर है और हम मैम मैम हमको वैसे सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आप जा पाओगे मतलब घुमाने के लिए लेकर जा पाओगे मतलब कैब में

मैम हम शाम को छ बजे